अज्ज तो सत्त अट्ठ साल पैह्ले जिसलै कुतै बी असें अग्गें पिच्छें जंदे हे तां गै असें दिक्खेआ कि थोह्ड़ा बहोत गंद ते पेदा रैहंदा ऐ लेकिन ओह्दे बाद च इक जेह्ड़ी स्कीम चली स्वच्छ भारत मिशन अभियान जेह्दा शुरू च सारे आखदे कि इ'यां इ'यां लेकिन हून दिक्खना जाए ते ओह्दा बड़ा बड्डा इम्पेक्ट पेई गेदा होर बड़े सारे लोग हून इ'यां ट्राई करदे कि गंद नेईं सुटदे हैन डस्टबिन च ई सुट्टदे न जि'यां कि हून असें बी कुदै ट्रैकिंग करने जन्ने आं ते कोई बड़ी रेरली प्लेस ऐसी बड़ी घट्ट जगह् ऐसी होनी ऐ जित्थें कोई बंदे ने गंद गुंद सुट्टे दा होऐ चलो ओह् माड़ा मोटा पेदा बी होऐ ते अस केह् करने होने चुक्की चक्कियै उसी कुदै साइड ते डस्टबिन उत्थें पाई ओड़ने होने आं लेकिन एह् बड़ा घट्ट होंदा ऐ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसिस उप्पर जादा टूरिस्ट प्लेसां न उत्थें जेह्के लोग डिसेंड डसुंड जंदे न लेकिन फिर बी दिक्खेआ जाए तो कुछ लोग शरारती शरारती लोग हैन जेह्ड़े बदमाश लोग होंदे न ओह् केह् करदे कि बड़ी सारी ट्रैकिंग प्लेसिस उंदे किनारे कोई बोतलां केह् आखी सकने हून बियरा दियां बोतलां होंदियां शीशे दियां पेदियां ओ ते चिप्स बगैरा सब कुछ गंद गुंद सुट्टी साट्टियै उत्थें बोतलां सुट्टी ओड़दे बड़ा गंद गुंद मचाए दा होंदा ऐ उ'नें ई आपूं बी थोह्ड़ी समझ चाहिदी लेकिन केह् ऐ कि असें केह् करने होने कि जित्थें बी एह् जेही चीज़ लब्भे ते अस ते दोस्त केह् करने होने उसी चुक्की चाक्कियै जि'न्ना बी होऐ उत्थें गंद गुंद उसी चुक्कियै ट्राई करने कि हफ्ते दा म्हीने दा हफ्ते दा निं म्हीने दा इक दिन कुदै म्हीने दा कुदै इक दिन जइयै उत्थें ऐ जदूं बी गे होन ते उत्थें चुक्की चाक्कियै उसी साइड डस्टबिन उप्पर पाई ओड़ने होर केईं बारी केह् करने होने कि जिसलै दिक्खेआ जा कि दिक्खने होने कि केईं जगहें पर बड़ा गंद पाए दा होऐ ते उत्थें असें इक होर कैंपेन चलान्ने होने कदीं कदीं अपने दोस्तें नै असें पोस्टर पूस्टर लाई लुइयै उत्थें लाई ओड़नें होने जां फिर केईं बारी असें ऐसा बी कीता कि जि'यां केईं जगहां डस्टबिन निं होंदे ते असें केह् कीता कि बोरियां घरै दा लेई जंदे कोई बोरी होऐ ते ओह् बोरी दा ओह् बनाइयै रस्सियां रुस्सियां लाई लूइयै ते बूह्टे कन्नै बूह्टे साइड पर रस्ते दे कनारे ब'न्नी ओड़दे ते ओहदे पर लिखी ओड़नां कि किरपेआ गंद जहां पे डालें ते जेह्दी बजह् नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा इनिशिएटिव लें ते चलो थोह्ड़ा बहोत गंद ते सारे पांदे कि सारे निं पर पाने ते निं चाहिदा पर लोग पांदे वट उसी असें साफ सूफ करियै ठीक करियै लोकें गी समझाई समझुइयै गंद गुंद निं पाना चाहिदा होर हां इक चीज़ होर ऐ कि जिसलै बी ट्रैकिंग कुतै जाना होऐ असें सानूं प्लास्टिक दा यूज निं करना चाहिदा होर में हम तो असें ते इ'यो लैने होने टिफिन टुफन लेइयै जन्ने होने जेह्दी बजह् नै टिफिन च रुट्टी रट्टी लैनी होऐ पानी बी लैना होऐ ते अपने ई मिलटन दी बोतल होऐ उ'ऐ लेइयै जन्ने होने जेह्दी बजह् कन्नै कोई जादा सानूं किश बी चीज सुट्टने सट्टने निं पौंदी होर कोई बी अगर बाह्रै दी चीज लैन्ने होने आं ते ओह् इक्को फ्रैंडली यूज़ करनी चाहिदी जेह्दी बजह् नाल कम से कम पलूशन होऐ